आइजोफोराथ' जेन'बा दाथ' नों बुंनो थाङोब्ला हौवाफोरजों एखे आनोसै भारतआवबो सिगां समाव जेन'बा एसे मा होनोमोनलाय गाज्रि नोजोरजोंसो नायनाय बादि जायोमोन आरो आइजोफोर गेम गेले खेला गेलेयोब्ला मानि सिगां समनि बाथ्रा दा माने बयबो एसे माबा जाबाय सिटिजेनफ्राबो माने एसे माबासिन जाबाय आरो स्मार्ट जाबाय ओमफ्राय माने दा जेन'बा ससियेल मेडिया दंसै नालाय बेहायनो इजिलि मिथिनो हायो गुबुन गुबुन हादरनि मानसिफोरखौहाय जेन'बा दा बेजोंबो मानि जोंनावहाय एसे दावगालांगासिनो आरो गेलेनायावथ' दंसै बुहुतनो मानि ओरैनो काबादि बायदि बायदिफोरल' गेलेयोमोन आरो सिगां गेलेथार बाबो जोंनि जेन'बा बे मा होनोमोनलाय इण्डिया बायदिफोराव आरो माने एथलितिकसफोराव बारा गोसो होनाय नुवामोन ओमफ्राय दा बिदिनो दंसै आरो जोंना दा साइ बो फैबाय जेन'बा थानायनिबो थानाय जानायनिबो मानि बिरात मोजां सुबिदा मानि नों गेलेबाय थानांगौल' आरो बेनोसै दाथ' मा होनो मोनलाय आइजोफोराबो मानि हौवाफोरजों समान समानानोसै आरो गेलेनायाव मानि फुटबलफ्रावबो दंसै भलिबल क्रिकेट बायदि बायदि आरो फुटबल आवथ' जोंना नै इण्डियान ना एसे नाम जागासिनो जेन'बा दावखो गासिनो एसे हौवासाफोरनि थिमाबो आरो हिनजावसा फोरनियाव आन्दार थुइनथि आव दा जोंना बर'नि सासे दं अपुर्ना नार्जारी होननाय बिथाङाथ' केबटेन जालायनो मोनदों मोनबावनायसो आरो बर'फोरनि गेजेरनिफ्रायनो ओरैबायदि जेन'बा गामि गोथौ होननानैनो बुंनांगौमोन आरो जेन'बा दा सोदोमस्रिखौथ' बुंजानाय नंला जेन'बा मानि एकदम रावबो बिमा बिफायानो नोंखौ बल गेलेनो हगारखाया आरो बे थाएम नि गथना दाथ' हगारसै आरो मानि बिसोरखौ नुनानै नो दा बयबो हगारबाय जोंनि जायगायावबो गेलेनो हिनजावसा फोरखौ बो दा सुबिदाया बेनि साइ थायफोर फैनानै जोंनि थाखाय बिरात मोजां जाबाय आरो जेन'बा थानायनि खालि नोङो साईआव सेलेकसन जाग्रोनांगौ बेनि उनाव नोङो जेब्ला सेलेकसन जायो अब्लानो नोङो गासिबो बेखौ सरकारा फ्रि आवनो होयो थानाय जानाय ओफाय दा सरकारफ्राबो एसे एनै हेल्प होनाय नुदों आरो जेन'बा फार्सेनेलि ओमफ्राय माखौबा माखौबा सरकारा बो एसे हेल्प होयो आरो आरो फार्सेनेलि जेन'बा मन्थ्रि मिनिस्टार फ्राबो हेल्प होयो बे हेल्प होनाया जोंनि एरियानि जोंनि एरियाव आरो दा बेनोसै